सेकेण्ड प्रोडक्ट जे रहलै हँ मतलब कि खराब रहलैए खराब निकल गेल खरीदके लैली यऽ ओकरा मतलब पैकेटके अन्दर देखलिय नहि बहुत ही खराब प्रोडक्ट निकल गेलैए तऽ उ प्रोडक्टके फिर दोबारा खोलैके बाद देखली तऽ खराब रहलैए तऽ लेके ओकरा गेली दोकानमे गेल छली दोकानमे ले जाइके बाद ओकरा वापस कयली तऽ उ दोकानदार फिर पैसा वापस कर देलै फिर जाके हम दोसरो दोकानसँ अच्छा सामान ले आयल छी खरीदके